आतां म्हाका एक गांवपा वस अभंगाय आसान म्हाजो घोव पेटी वाजयता म्हाजो घोव पेटी वाजयता तर खंय भजन आसा जाल्यार भजनाक म्हाका तो घेवन वयता थंय एक चार जाण दादले बसो बसोन बस भजन म्हणटा जायत आनी तें जर म्हाका आवड आसा आनी तो म्हाका व्हरताय बीन म्हूण म्हणटा तो म्हाका बसोन मागीर हांव बसता आनी हांव मागीर तो अभंग म्हणटा अभंग म्हणटा जांव गवळण म्हणल्यार गवळण म्हणटा तेज्या बरोबर तेणें सांगली जाल्यार म्हाका तो पेटी वाजयता न्हू आनी म्हाका घोवानूच शिकयला म्हाज्या अभंग गवळण केन्नाय हांव सुरवाते पूण सुरवात चडशी हांव करिना कित्याक सुरवात करिना म्हणजे हे करता करता ताळो मातसो हें जाता अशें म्हणून करना पूण अभंगाचें आनी अभंग गवळण गजर बी असो कितें घाल म्हळ्यार ती घालता आरत्यो म्हणटा म्हुणून अशें तेजे बरोबरच वोसोन वोसना तो म्हाका चड संवय जालें पयलीं म्हाका भंय दिसतालो किद्याक खूब लोक आसा आनी तेंच्या फुड्यान हांव कशें म्हणटलें अशें म्हण पयलींत कांयच स्पर्देक वयता आतां आमी तो स्पर्धा घालता त्या स्पर्देकूय वयता सेकेंड अभंग म्हणटा केन्नाय गवळणीकूय बसयता तीय बी जाल्या म्हणटा पूण म्हाका भजनाची खूब पयलीं म्हाका आवड नासली भजनाची आतां लग्न जावनूच म्हाका भजनाची खूब आवड घरानय जाल्या आतां अभोंग शिको घरानय जाल्या म्हणत आसता आनी तशें करून म्हाज्या अभंग बी पाट जातात आनी खंय अशें करूं गेलें म्हणटगीर भजनां अशें अमके कडेन भजन आसा अमके दिसा सांगलां अशें म्हणत जाल्यार केन्ना केन्ना आतां पयलीं पयलीं प्रॅक्टीस बी येतालो आतां प्रॅक्टीस बी बसना जें म्हाजें तकलेन आसा तां खंयचो अभंग म्हणटा जावं खंयची गवळण म्हणटा हांव थंय पूण म्हाका भजनाची खूब्ब आवड आसा आनी हांव हेजे फुडें सुद्दां हांव भजन करपाचें हांव कशेंच रावचें आनी हांव भजनांव वयतलेंच म्हाजें सगळें घरांतलोय वावर करता हांव आनी भजनाचें भजनूय शिकता आनी कितलें पयस म्हाका भजनाक कोणेंय अशें सांगलें भजना येता तर ती म्हाजी नाणनूय बी भजन करता हीं सगळीं आमी भजनां अशीं गेलीं म्हणटगीर आनी हो आमकां खंय तरी खंय ना जाल्यार खंय व्हरता आतां आनी सद्दां आमच्या घरांनी पेटी आसा तें घरान पेटी आसा आनी खंय भजनाचें आतां कितें जाल्या आमंत्रानी येयलें जाल्यार आमी आमच्या घरांतली दोळो चौको जाणांचो आमी घरांतलीच आसा आमची आमी भजनांक वयतातच आनी हेजे बरोबर आतां हेजे कडेन लग्न जाल्ल्याक तर हांव सामकें म्हाका पयलीं कांयच कळनासलें भजनाचें आनी भजन म्हणल्यार कितें तें वचून म्हाका खबर नासलें पूण आतां हांव सगलें जाणां आनी सगल्याक अशें करूं गेलें म्हणटगीर म्हाका भजन करपाक आवडताय बी आनी हांव भजन करतलेय बी कितलें हें जालें जाल्यार हांव म्हाका भजनाची उमेद हांव कितलें पयस बसूं भजन हांव वसपाक शकता आनी भजन हांव हें करतलेंच अशें म्हाका भजनाची खूब आवड भजन साकडे केल्या आमी भजन परत आमी हांगा केले रविंद्र भवनान भजन केले स्पर्देक घातले तेन्ना वास्को केले खंय खूब कडेन केलो भजन मांदऱ्यांक केरी एकोशी खंय म्हणून अशें येना सगळ्याक खंय सांगता थंय आमी भजनाक जावं स्पर्धेक अशी गेल्या आमी आनी आमच्या वाड्यार तें दाम दामोदराचें देवूळ आसा तें देवळां नंतर आमी भजनाक केन्नाय अशें करून वयता सदांच वयता केन्ना सोमारान ब्रेसतात केन्ना अडचण येयली कितें अशें वचपाक मेळना जाल्यार आमी अशें उरता पूण आमी अशें तेंच्या मदीं बसून जावं दादलें भजन करता तेंच्या मदीं बसून आमी बस बसून आमी भजनां म्हणटात जावं बायलो आतां आनी दादले तशें न्हू मिक्स बसून बसून आमी भजन म्हणटात आनी भजनाक आमकां अशें कोणी सांगतातय बी आनी व्हरतातय बी भजनाक कोंकणीय भजन करता आमी आनी मराठीय भजन करता आमी आमी दोनीय भजन करतात फूल कोंकणी भजन करता आमी आनी फूल मराठीय बी भजन करता ही फूल भजनां आमी दोनी कोंकणी मराठी कोंकणीची स्पर्धा घालता आनी मराठीची स्पर्धा घालता आनी त्या स्पर्देन आमी प्रायजांय बी एक जावं ल्हानशी बी कस जायना पूण प्रायजां आमी हाडल्यात भजनाची